आमची गांवची इस्कोलां गांवांनी आसतात जातून येरादारी कमी आसता ताका लागून भुरग्यांक चलून इस्कोलाक वचचें पडटा शारांतल्या भुरग्यांक येरादारीक लागून चोड त्रास जायना गांवच्या इस्कॉलाच्या इमारीती ल्हान आसतात आनी शाराच्या इमारीती व्हडल्यो आसतात जातून भुरग्यांक रावपाक हॉस्टेल बी आसता शारांतले इस्कॉलान सवलती जायत्यो आसतात खेळपाक कंप्युटर शिकपाक वोज्ग शिकपाक आनी हालींच्या तेंपार आदाराक पडटात ते शिकप मेळटा